جی ہاں ہم لوگ بہت تفریح کو جاتے ہیں گھومنے پھرنے ہمارے گھر والوں کے ساتھ ایک دفعہ بھی ہم لوگ گئے ہیں مجھے واقعہ یاد آتا ہے جب میں اور میرے گھر والے میری بہن میری امی اور میرے ابا ساتھ میں تھے میرے چاروں ہم لوگ گئے تھے تفریح کے لئے اوٹی پر وہاں پر بہت ساری برف گر رہی تھی بہت سارا ٹھنڈا مقام تھا وہاں پر بہت سارا وہ ٹھنڈا مقام تھا وہاں پر بہت ساری برف گر رہی تھی اور اور وہاں پر سورج تو نکل ہی نہیں رہا تھا وہاں پر اور وہاں اتنا اچھا سکون دکھ رہا تھا مجھے بہت سارے درخت تھے وہاں پر ہریالی تھی اور خوش نما قدرتی ماحول تھا وہاں پہ قدرتی ماحول تھا وہاں پہ خوبصورت جگہ دکھ رہی تھی مجھے وہاں پر